आपसे स्टोप लिए कैसा स्टोप आप दे दिए तेल चूते है टंकी फूटा हुआ है स्टोप्ड जाली भी टूटा हुआ है तेल भी चूता है कैसा स्टोप आप दे दिए सब दे तो आप ही से खरीदते थे तो कैसा दे दिए आप इस्टोप ब और बदल दीजिए और नहीं तो बदल दीजिए अन तो पैसा दे दीजिए हमको हमको बेटी बात कहता है बेटा बात कहता है पति भी बात कहता है इस्टोप के पैसा दे दीजिए हमको सब दिन तो आप ही से किनते किनते थे स्टोप आज कैसा स्टोप दे दिए जो जाली भी खराब है अथि नहीं बरता है इस्टॉप नहीं जलता है कैसा दे दिए आप इस्टोप भोजन भी नहीं बनता है पर इस पर कैसा स्टेप दे दिए अन तो पैसा दे दीजिए पैसा दे दीजिए नहीं तो बदल दीजिए हमको बेटा भी बात कहता है बेटी भी बात कहता है पति भी बात कहता है पोता पोती भी बात कहता है सब दिन तो आप ही से स्टेप खरदे आज कैसा दे दिए स्टोप ही नहीं जलता है कैसा दिए